तुसें ई ऐनीमल दे बारे च दस्सना अ'ऊं साढ़े घर बड़े सारे डंगर रक्खे दे न जि'यां असें इक मैंह् रक्खी दी इक गौऽ रक्खी दी ते बाकी इक कट्टी ऐ इक निक्की बच्छी ऐ ओह्दी बड़े होर बी दांद न रक्खे दे लेकिन उं'दी अस पालन पोशन दे बारे च सनांऽ तां उ'नें ई जैदातर अस घाऽ बी दिन्ने लेकिन भोऽ बी दिन्ने ते होर अगर फीड दी गल्ल करचै तां सारें कशा शैल जेह्की ऐ अस उ'नें ई जेह्की होंदी ऐ पत्तरा ओह् बी दिन्ने ते खल खल जेह्ड़ी होंदी देसी खल ओह् दिन्ने ओह् बड़ी शैल रौंह्दी होर बी अस जेह्का घाऽ होंदा कुतरियै दिन्ने मतलब कट्टी कुट्टियै शैल करियै ते ते ओह्दे बिच लून शून बोहारी ते ओह् बी शैल रौंह्दा जेह्का जेह्के डंगर होंदे ते ओह् बड़े सेह्तमंद रौंह्दे एह्दे कन्नै ते अगर होर गल्ल करचै जेह्की शैल जेह्ड़ी सेह्तमंद होंदी जेह्की चीज तां ओह् ओह् एह् ऐ कि देसी खल देसी खल कि'यां बनदी ओह्दे बिच सनांऽ तां सरेआं लाना पौंदी पैह्लें घर प्ही सरेआं लाइयै बाद कोह्ल्लू होंदा इक कोह्लुऐ अस ओह् छुड़दे स'रेआं प्ही ओह् कोह्ल्लू तेल कड्ढी ओड़दा ओह्दा ते जेह्की ओह् होंदी पिच्छें फोक ओह्दी तां ओह् होंदी देसी खल देसी खल इ'यां गर्म बड़ी होंदी लेकिन माल्ले गी जेह्ड़ा बड़ा स्ट्रांग बनांदी ओह् ताकतबर बनांदी ते जि'यां दांदे गी दित्ती दी होऐ ते ओह् बड़े शैल रौंह्दे इ'यां कनक बी दिंदे ओह्दे बिच पाइयै कनक दी बी बड़ी शैल ताकत होंदी ते होर दस्सचै तां होर बी जि'यां फीड़ हट्टिया थ्होंदी बाड़े दी खल होंदी इक हट्टिया थ्होंदी उब्भी अस दिंदे ते होर बी बड़ियां सारियां जेह्कियां न सैलियां सब्जियां रसोई च बची दियां तां ओह् बी दिंदे उ'नें गी ओह्दे कन्नै बी सेह्त ठीक रौंह्दी उं'दी और कनक जेह्की गिल्ली जेह्की कनक सैल्ली होंदी उब्भी दिंदे ओह् सिले सिले उप्परां ओह्दे कन्नै बी बड़ी जैदा ताकत औंदी पर देसी खल इक ऐसी ऐ कि ओह् बड़ी शैल रौंह्दी उं'दे आस्तै और अगर दांदें गी खलाचै तां दांद जेह्के न बड़े शैल चलदे फ्ही ओह् हल्ल जुंगला मतलब बाह्ना होऐ अगर उ'नें ई तां जि'यां कोई खुम्बा बाह्ना पेई जा तां ओह् बड़े गै दौड़दे प्ही ओह् की के ताकत होंदी उं'दे बिच बड़ी जैदा ते इ'यै जैदातर इ'यै फीडां दिन्ने अस अपने घर